جو یہ کھیل وغیرہ ہوتے ہیں یہ لوگوں کی نفرتوں نفرتوں کو کم کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں جیسے کہ اس میں ایک میچ چل رہا ہے اور سب سپورٹ کر رہیں ایک ٹیم کو تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو ایک ہی ٹیم کو سپوٹ کرنے میں سب مل جل کرتے ہیں تو اس میں خوشیاں بھی رہتی ہیں ہیپی ہوتے ہیں سب گریٹر ہیپینیس ہوتی ہے سب میں اور جو باقی ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں دوسری ٹیم والے بھی تو ایک اسٹیڈیم میں بیٹھ کر سب آپس میں سب ایک دوسرے کو چیئر کر رہے ہیں دو دو ٹیموں کو تو ان سے سب ہیپینیس بھی رہیں گے اور جو وہاں پہ امپلائیمنٹ ہے لوگ دکھ جہاں پہ چل رہا ہے میچ وغیرہ جو بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے وہاں پہ کئی ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ یہ امپلائمنٹ بھی دینے میں مدد کرتا ہے لوگوں کو اپارچونیٹی جو جو لوگ کھیل رہے ہیں گیم وہ انہیں اپارچونیٹی ملتی ہے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کی اور ان کی جو وہ ہوتی ہے بوسٹ کرتا ہے اسے سیلف کانفیڈنس کو بوسٹ کرتا ہے ان لوگوں کے تو اس میں لڑائی جھگڑے بھی بہت کم ہوتے ہیں ان سے کم ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑے کوئی نفرت نہیں بچتی لوگوں میں ان اب اپنے آس پاس کے لوگوں میں سب مل جل کر رہتے ہیں وہاں پہ کھیلتے ہیں وغیرہ اور اپوننٹ ٹیم ہوتی ہے وہ بھی بہت ٹیم یونیٹی دکھاتے ہیں سب تو سب فیئر گیم کھیلتے ہیں وہ اس میں جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سپوٹنگ کرتے ہیں انہیں زیادہ اچّھا دیکھنے کے لیے